کھیلوں میں تو بہت سے کھیلاں ہیں سر کوئی کھیل نہیں بول کہ کبڈی کا کھیل ہے کھوکا کھیل ہے گلی ڈنڈوں کا کھیل ہے گولیوں کا راہی

تلنگانہ اسٹیٹ بولے تو کیا ہے اسٹیٹ میں جتنی بھی رہتی ہر جگہ کو پریفیرنس دینا ہے چلو کچھ ایریا نہیں ہے وہ ایریا کو بھی ڈیویلپمنٹ کرنا نہ سا جو نہیں ہے سو ایریا ڈیویلپمنٹ کرے تو کیسا جہاں پر کوئی نہیں ہے وہاں کچھ ڈیویلپمنٹ کرنا مثلا کرے تو کتنا اچھا لگتا کیوں بولے تو آج کے جنریشن میں کچھ بھی شعور پیدا ہوتا نہ سر ہر کسی کو بھی موقع ملے گا ہر کوئی کے دل میں خواہش رکھتا کہ ارے کاش میں بھی کچھ کھیل سکوں میں اپنی حکومت کے لیے اپنے جگہ اپنی کنٹری کے لیے چاہے تو آپ کر سکتے ہو صرف